ویسے تو میں مسلم ہوں مجھے مسلم ہی اچھے زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس میں بولنے کا طریقہ وغیرہ بہت اچھا ہوتا ہے تہذیب ہوتی ہے مسلم میں پھر بھی بار مجھے عیسائی بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ اس میں ان کا تہوار وہ جو ہوتا ہے نا کرسمس کس دسمبر پچیس دسمبر کو آتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس میں سیلیبریٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھا لگتا ہے سیلیبریٹ کرنے میں مال وغیرہ میں جاتی ہوں وہاں پہ اتنا اچھا سجا رہتا ہے اپنی فرینڈس سرکل کے پاس کہ وہاں پہ ان کی جو کہانی ہوتی ہے نا سینٹا کلوز گفٹ دیتا ہے اتنا اچھا لگتا کہ ہاں ہمارے اسکولوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچر ہمیں گفٹ دیتے ہیں اور اب جب سے آفس جانا اسٹارٹ ہوا تو آفس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک گیم ہوتا ہے کرسمس کرسمس پر کرسمس میں کیا ہے ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں سینٹا کلوز بن کے جو کہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس لیے مجھے کرسمس بچپن سے کرسمس ہی پسند ہے کیونکہ اس کی کہانیاں بھی اتنا اچھی سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور میں بچپن سے یہی تہوار مناتی ہوں یہ جو کرسمس اور ہاں مجھے پنجابی بھی بہت پسند ہے کیونکہ پنجابیوں میں ان کی ان کا ان کے ڈانس کا اچھا کلچر اتنا اچھا لگتا ہے ڈانس اتنا پنجابی کرتے ہیں بھنگڑا کرتے ہیں ان کا بات چیت کرنے کا ان کی لینگویج پنجابی جب بولتے ہیں نا ایسا بہت ہی کاش میں بھی پنجابی بول ایسا لگتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کاش میں بھی بول لوں میں بھی سو کوشش کروں گی کہ پنجابی بولنا سیکھوں اور ہاں کرسمس کرسچن بھی بہت زیادہ اچھے لگتے کہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے